आइ आइ काल्हिमे लोक बाढ़ि जे आबै छै तऽ लोकके पहिले हेलल होइ छलै पानिमे मगर आइ काल्हिमे लोककेँ ततेक सुविधा भऽ गेलै जे पानिमे हेलयके लेल जे छै से स्विमिंग पुलमे जा कऽ लोक हेल सक् हेलै छै बच्चासभ आओर सीखै छै नहि तऽ पहिले बाढ़ि अबै छलै तऽ बाढ़िमे बहुत ची तरहके तैरल नहि होइ छलै तऽ बच्चासभ डुबि जाइ छलै ताहि दुआरे एखनके युगमे जे छै से लोक स्विमिंग पुलमे जा कऽ सीखै छै